میں کافی چھوٹی تھی تو اس وقت چاند گرہن ہو چاند گرہن ہو گیا تھا میں چھت پہ کھیل رہی تھی تو کافی اندھیرا سا وہ چھا گیا آسمان میں جبکہ چار ہی بج رہے تھے اس ٹائم ایک دم ایک کالے کالا سا آسمان پڑ گیا میں کافی ڈر بھی گئی تھی کیونکہ میں چھت پہ کھیل رہی تھی اور اس چیز کے بارے میں مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا تو جب میں نیچے بھاگی بھاگی گئی میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھے چاند گرہن کے بارے میں بتایا کہ یہ چاند گرہن ہو جاتا ہے جس سے کافی اندھیرا ہو جاتا ہے پر اس اس کے بارے میں کافی کچھ مجھے سمجھایا اور اس ٹائم پہ کچھ کچھ لوگ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کافی کچھ کرنے لگتے ہیں کہ یہ یہ نہیں کرنا چاہیے چاند گرہن کے ٹائم یہ نہیں کرنا چاہیے چاند گرہن کے ٹائم کافی کچھ باتیں بناتے ہیں لوگ نا چاند گرہن جب لگتا ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے اندر ہی رہتے ہیں یہ سب مجھے انہوں نے بتایا تو اسی بات کا مجھے چاند گرہن کا صرف یہی ایک قصہ یاد ہے آج تک تو میری میں نے کافی کچھ تو نہیں دیکھا بٹ مجھے بچپن کا یہ قصہ یاد ہے